फेवररी जो महीनो तमामु हिकिड़ो दुखदायक ऐं दुखदायक आहे असांजे लाइ छो त हिनमें हिकिड़ो उणिवीहनि सालनि जो पुटु माधू असांजो एक्सीडेंट थी पियो हुहो जेको एक्सीडेंट थियो हुहो अ हरिद्वार जे तरफ ऐं हुनजी उनमें मोटर साइकिल जी दुर्घटना में उनजी डेथ थी वई हुई ऐं हिकिड़ो उणिवीहनि सालनि जो ऐं छह फुट लंबो चोड़ो ऐं कदावर ऐं पढ़ियो लिखियो हो छोकिरो हुयो जेंजो धक लॻण सां हुन वीचारे जो ब्रेन हैमरेज थी वियो

जेका ऋषिकेश एम्स में रहण खां पोइ बि हो वीचारो ज़ींदह न रही सघियो ऐं हिकु तमामु डुखियो पल असां पूरी फैमिली खानदान जे लाइ गुज़रियूं असां सोचियो से मन ठीक थी वेंदो थी वेंदो टिनि ॾींहंनि खां पोइ वीचारो हो जेको आहे पंहिंजो संसार छॾे हली वियो ऐं असांखे एॾो त दुखी करे वियो पूरो घर परिवार सभु माण्हू फिरा दुखी थी विया जंहिंजो हद न हो हिकु जवानी जो मौत हुयो इन करे तमामु बेहद दुखदायक ऐं डुख सां भरियल रहिया हुआसीं इनजे करे मां तमामु हिकिड़ो खेल पल ऐं वक़्तु गुज़रियो ऐं हुनजी माता जेका आहे अॼु ॾींह तई हो ॻाल्हाए बि पई न सघे हुनजे विछोर जे लाइ जेड़ा असां उन खां ई खणी आयासीं हिस्पताल मां त उन वीचारे जो अंतम संस्कार बि उते हरिद्वार गंगा ते ई कयोसीं ऐं जंहिंमें तमामु काफी इलाइके जा माण्हू बि हुया ॿाहिरा माण्हू बि हुया जंहिंमें जोधपुर हुयो जयपुर हुयो ऐं गुजरात जा इलाइके जा माण्हू हुया दिल्ली जा हुया उत्तर प्रदेश जा हुया लखनऊ जा हुया इए सभई माण्हू असां वटि काफ़ी तादाद में आया बि ते ऐं उननि में वीचारनि डुख बि वंढियो हे वेचारा आया सभई ऐं असां उन ऐं असां उन जी रोटी पाणेई वीचारे चुप कई जेका बि हुओ क्रियाक्रम जो करम हूअ असां सुठे तरीक़े सां तमामु हवन उनजो कयोसीं ऐं उननि में गरीबनि खे दान कियो जेको बि दक्षणा हुई असां हुननि खे ॾिनीसीं वधि खां वधि ऐं वधि में वधि अॻिते वधियासीं ऐं हिन सभिनी खे असां तमामु सुठो मान ॾिनो भई असांखे डुख जी घड़ीअ में असां सां शरीक़ हुया तमामु बेहद ऐं डुखाईंदड़ वाकिओ असां सां उहो पेश आयो जेको अॼु ॾींहं तईं न वीसिरी सघियो आहे इहो ॿ हज़ार टेवीह में थियो हाणे ॿ हज़ार चोवीह फेबररी हले पियो ऐं तमामु हिकु अ सभिनीनि सां साढ़ियल उओ ॾींअं अचण वारो आहे ऐं असां इहे पल डुख जा अॼु ॾींहं ताईं वीसारे बि न सघिया आहियूं